مجھے ندیوں کے کنارے چلنا بہت پسند ہے پہاڑوں پہ چلنا بہت پسند ہے نہیں جیسے پہاڑ پہاڑ پہ چلنے کا مطلب الگ ہی مزہ ہے پہاڑ پہ چلو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایئں لگے ندی کے کنارے چلو تالاب کے کنارے چلو وہاں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگے تو اِس لیے مجھے یہ چیزیں بہت پسند ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اُس وقت کا سورج مطلب بہت ہی اچھّا لگتا ہے بہت ہی پسند ہے اس وقت کا ٹائم اس وقت سن سیٹ جب وہ ہوتا ہے نہ جب مجھے بہت بڑھیا لگتا ہے اُس وقت مجھے میں اکثر فوٹو کھینچتا ہوں اُس وقت سورج کے بادلوں کے اُس وقت اکثر میں ویڈیو بناتا ہوں اِس لیے مجھے وہ چیز بہت پسند ہے